बोलिये क्या फंक्सन मना रहे हैं क्या है आपके यहाँ कुछ है क्या बेटी का शादी कर रहे हैं कितना फूल लेना है कौन कौन सा कलर में फूल लेना है और सजाने वाले भी कारीगर चाहिए आपको तभी तो सजाइएगा आप अपने से सजा तो पाइएगा नहीं उसका भी आपको अलग से चार्ज लग जाएगा और फूल मेरे यहाँ बहुत तरह का है बहुत प्रकार का है आप आइएगा तो आप देख लीजिएगा आपको फूल पसंद आ जाएगा आपको बहुत बढ़िया बढ़िया फूल हैं जैसा लीजिए जिस तरह का लीजिएगा जिस कलर में लीजिएगा और कारीगर भी है बहुत बंगाल का बहुत बहुत अच्छा कारीगर है दम बढ़िया डिजाइन में आपको एकदम जो आपके यहाँ सजावट देखेगा तो देखते ही रह जाएगा इतना बढ़िया सजाने वाला है तो आपको कारीगर भी है आइएगा आप दुकान पर आ जाइएगा दुकान पर खुलने के समय में ही आप आ जाइएगा और आपको देख लीजिएगा कारीगर से भी मिल लीजिएगा उसका मोबाइल नम्बर वह जो भी हो ले लीजिएगा और आप अपना बता दीजिएगा अगर जहाँ रहते हैं उसका एड्रेस बता दीजिएगा यहाँ पर आपको जिस दिन जिस तारीख को बोलिएगा उस तारीख को वो जाकर के सजा देगा और गुलाब का फूल और भी फूल जो है ऐसे आप जितना भी चाहिएगा जैसा भी चाहिएगा हर तरह का है हर वेराइटी का है हर कलर में हर डिजाइन में और मेरा वह कारीगर भी ऐसा है आप जिस तरह का कहिएगा वैसा आपको सजा सजा देगा बना देगा आपको नया नया डिजाइन में जैसा भी हाँ आप को थोड़ा महेंगा पड़ेगा लेकिन अब जो चाहिएगा जिस तरह का चाहिएगा जैसा मन पसंद करेगा वैसा आपको नया डिजाइन में आपको नया वेराइटी का फूल भी मिल जाएगा नया डिजाइन में आपको सजावट भी सजा भी देगा जिससे